مقامی انڈورس گیم مجھے بہت ہی پسند ہے اور میں اگر بتاؤں کہ یہ مقامی انڈورس گیم کون کون سے ہیں تو جیسے لڈو کیرم سانپ اور سیڑھی شطرنج ماربل کوئی بھی مقامی کھیل ہو اسے ہم مقام انڈورس گیم کہتے ہیں اور میں اس ان سے بہت ہی لطف اندوز ہوتی ہوں میں سانپ سیڑھی کی بات کروں تو میں ہمیشہ ہی اس گیم میں ونر رہی ہوں اور شطرنج کی بات کروں تو اس اس میں بھی مجھے بہت ہی مہارت حاصل ہے اس میں بھی مجھے مہارت حاصل ہے ماربل بھی کوئی بھی ہو مجھے اس یہ بھی بہت ہی اچھی طرح کھیلنا آتا ہے میں اگر انڈورس گیم کی بات کروں تو میں انڈورس چاہے جتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو میں ہمیشہ ہی جیتی ہوں اور میں اور یہ مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے میں اپنے فری کاموں میں فری ٹائمس میں میں انڈورس گیم کھیل کے بہت ہی لطف اندوز ہو جاتی ہوں اور میں آپ کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی بور ہو رہے ہوں تو انڈورس گیم کھیل کے اپنی بوریت کو دور کر کے انڈورس گیم سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں انڈورس گیم میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا کہ آپ ہار گئے تو کچھ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہوگا انڈورس گیم آپ ہمیشہ کھیلتے رہیے اور اپنے ٹائم کو خوشگوار بنائی بناتے رہیے